हमरा सब इहाँ ज्यादासऽ ज्यादा ई सोचै छियै कि मछली मारलासऽ बहुत खराबी छै कहि ने खराबी छै कि हमरा सब इहाँ ज्यादासऽ ज्यादा बाढ़ आबै छै आओर जल प्रदूषण होइ छै जल प्रदूषणसे बहुत बड़ा क्षति छै आओर इहाँ यदि ये नदीमे या तालाबमे मछली रहै छै तऽ जल संरक्षण बढ़ियासे होइ छै अपना पर्यावरण जहाँ जहाँ गन्दगी रहै छै मछली ओकरा खायके अपना आहारमे लै छै आओर जल साफ होइ छै जल साफ रहै छै तऽ स्वच्छ रहै छै कुछ आदमी कहै छै ऋषि मुनि महात्मा भी भारतमे कहै छै कि गङ्गा का जल को साफ कीजिए नदी का जल को साफ कीजिए आ हमरासब भी ई बात जानै छियै इसलिए मछली ज्यादा देर मार मारना भी नहीं चाहिए आओर जलबासे मछली जलमे रहना जरूर चाहिए इएह खातिर हमरासब नइँ चाहै छियै कि मारय उरय